आइकाल्हि सबसँ जादा ए सी के कम्पनी छै वोल्टास ओ सबसँ जादा मार्केटमे अहाँके उपलब्ध छै लेकिन ई वोल्टास कम्पनीके अएने के बादसँ लोगो के सस्तामे ए सी तऽ उपलब्ध करा देलकै लेकिन वतवरणपर सबसँ गन्दा असरि होइत छै ओकर निकलैवला जे धुआँ छै पाछासँ जे धुआँ निकलै छै सी एफ सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओ जे जाकऽ वातावरणमे प्रदूषित करै छै जे अपना ओजोन परत छै ओकरा डैमेज करै छै जाहिसँ जे सुरजके जे किरण निकलै छै अल्ट्रा रेज किरणे जे शरीरपर जे पड़ै छै ओहिसँ स्किन कैन्सरकेँ सामना करै पड़ै छै